मैं तो ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह बनाता हूँ तो उसमें अपने गर्म मसाला ज़्यादा वो करता हूँ इस्तेमाल ये तगली तरीके हैं जो मेरको मैंने सीखे है तो गरम मसाला इधर राजस्थान में यूँ है के मैंने जो भी गरम चीज़ें या जो भी हम बनाते हैं उसमें गरम मसाला डालते हैं तो एक अलग स्वाद आता है एक चावल बनाए तो इसमें इसमें अपनी लॉंग हुई काली मिर्च हुई ये डालते हैं तो खड़े मसालों से एक अच्छा स्वाद मिलता है जो भी व्यंजन एंड जो भी सब्ज़ी हम बनाते हैं तो अलग ही एक वो क्या कहें टेस्ट मिलता है एक जिससे लोगों को वो पसंद आता है